हांजी हा हिते सभु तरह सां मिलंदी आहे रोटी तव्हांखे कहिड़ी तव्हां छा खप खाइण में आहे खाईंदा असांजी होटल में सभु मिलंदो आहे तव्हां छा खाइणो आहे असां सभु लगाइ ॾींदा आहियूं पिज़्ज़ा मथा सॉस वॉस सभु लगाइ ॾींदा आहियूं हिते सभु शयूं वैरा मिलंदियूं आहिनि असांजे होटल में छा था चओ पिज़्ज़ा जो रे इन आहे रेट ॾेढ सौ रुपिया आहे हा उहो इन खां थोरो वधीक महांगो मिलंदव जीअं ॿ सौ ताईं प्रोसी हा उहो बि सभु तव्हांखे मिलंदव हिते असांजे होटल में हिते जेको तव्हांखे खाइणो हुजे सभु शयूं रोटियूं आहिनि पिज़्ज़ा पास्ता सभु हिते शयूं असांजे होटल में मिलंदियूं आहिनि रोटी खाइणी हुजनव अथव त रोटी बि मिलंदी आहे असांजी होटल में हा तव्हांखे के छा जो ऑडर ॾेयणो अथव हा शाही पनीर शाही पनीर उहो अथव लॻभॻि सौ रुपए तव्हांखे कीअं ऑडर कराइणो आहे हिते या घर वेठे ठीकु आहे केॾीमहिल टाइम ॿुधायो ठीकु आहे तव्हांजे रूम में अची वेंदव ॿियो कुझु ॿियो कुझु छा खाइण पसंदि कंदा हा ऐं ॿियो हा ठीकु आहे ॿियो कुझु ठीकु आहे